जय झूले मां भारत हिंदूजा अॼु मां तव्हांखे बैंक जे बारे में ॿुधायां थो जेको मां लोन वरितो हुओ त हिन बैंक लोन जो जेको मुंहिंजो अनुभव रहियो ॾाढो सुठो रहियो छोजो अॼुकल्ह सभु ऑनलाइन थी वियो आहे त मूंखे जॾहिं मां अप्लाए कयो हुओ त हुतां जो ऑनलाइन में ई मूंखे फॉम ॾिनो वियो हुनखां पो हुननि जो हिकु माण्हू आहियो जंहिं हुन माण्हूअ असांखां डॉक बॉय जेको चई भई डॉक बॉय अची करे डॉक्यूमैंटस वठंदो हुनखां पोइ सॼी प्रक्रीया कई हुन मुखां केवाएसी मुंहिंजो पैन काड आधार काड इहे बैंक स्टेटमैंट इहे सभु वठी करे वियो हिकु फोटू वठी वियो ख़ाली मूंखे सही वठी वियो सभु कुझु करे वियो ख़ाली मूंखे हिकु दफ़ो जॾहिं मुंहिंजो लोन जेको डिस्पर्स थियण वारो हुओ जेको लोन पास थि वियो उहो मुंहिंजे अकाउंट में अचण वारो हुओ हुन ॾींहं ते ई मूंखे सॾु करायो वियो हुओ बैंक में जिथे मुखे कलाकु ॾेढु लॻो पर मां इहो बि करम क चवणु चाहींदुमि जॾहिं हेॾी प्रक्रीया जेकी हिननि ऑनलाइन करे सॾी त इहे बैंक ट्रांस्फर लाइ माण्हुनि खे अगरि न सॾु करे बि अगरि हुननि जे अकाउंट में ट्रांस्फर कनि था छोजो सही वठी था वञनि त थी सघंदो आहे जय झूले